आंनि खोनासं थाव थाव गुबैथार मेथाइ फोरा जाहैबाय किसर कुमारनि जेर'खम ला ला ला ला होनलायनाय मेथाइ मोनसे दङ बिफोर गोबां मेथाइ दङ आं बावो किनथु किसर कुमार नि गोदै गोदै देंखोफोरखौ आं मोजां मोनो आरो दानि आदरनि जुगाव बर' निफ्राय आङो गौथम ब्रह्म आरो मेन'का मेन'का ओमफ्राय जायैबाय जोंनि मान गोनां सुलेका बसुमतारी आरो बिग्राय बिथां मोननि मेथाइ देंखोफोरखौ हाय आङो गोथौ गोदै मोनो बेखिनि आरो ओमफ्राय बेफोरनि बिसिनि केसेट फोर ओंखारनाय मेथाइफोर ओंखारनाय आं बिखौ मिथिया आरो जेर'खम आलायारनखौ आङो गोथौ गोसोयै हासथायो मेथाइ फोरखौ आलायारन मेथाइ फोरखौ सोर सोर खनदोंमोन आं बेनि माखासे माबाफोरखौ मुं फोरखौ मिथिया आलायारना जोंनि गोबां मानसिफोरखौ एट्रेकसन खालामदोंमोन जेरै ओ हांमा हायना मोननि माखासे फाव दिन्थिनाय गोमबोर मोननि फाव दिन्थिनाय बेफोरो जोंनि बर' सुबुं फोरनि थाखाय एकदम माने गोसोखौ एसे बोगथाब होनो हाथारदों आरो आरो खोमसि लामा खोमसि लामाया इसिबां हायाखैबाबो बेबो लासै लासै बिनि खिथुआव थांदोंमोन आं मोजां मोनो खोमसि लामाखौबो खोमसि लामा दैदेनगिरि खौबो आरो आलायारननि खौथ' मा रायलायबावनो थारैनो ओमफ्राय आङो हिन्दी सावथुन निफ्राय सावथुन मुलुगनि माखासे माबा फोरखौ फिल्म फोरनि नामफोरखौ आं मिथिया हिन्दी सावथुनखौ खोनासंनो आङो बै किसर कुमार निल कमल मोननि मेथाइ फोरखौ आङो गोबां गोसोयै खोनासङो आरो खोनानो गोथाव मोनो आरो आंनि आंनि खोनानो मोजां मोननाय जोंसो गुबुन आ मा मोनो आं बिखौ मिथिया निल कमल आरो किसर कुमार बिसोरखौ आं गोबां सिनै बांसिन आरो सुलेखा सुलेखा नङा ऐ मा नाम होनोमोनलाय बै हिनजाव फोरनिया है जायहख जाबाय दे जायखि जाया बर'निफ्राय आङो बे खिनिखौनो जोंनिफ्राय सायख' सिननाय माबा जायैबाय बे मेन'का सुलेखा गौथम बिग्राय बिसोरनो आंनि थाखाय गुबैथार खोनासं होग्रा मेथाइ आं बे खिनिखौ बुंनानै दोनथनाय जाबाय